ہلو میڈم میری میں جو ہے ابھی ایک ہفتے پہلے میں کرول باغ گیا ہوا تھا کچھ شاپنگ وغیرہ کری ہے تو میری اپنی بائک تھی تو میں وہاں میں شاپ کے آگے پارک کر کے چلا گیا شاپنگ کرنے کے لیے اب میں آن کے دیکھتا ہوں تو وہ غائب ہے میں میں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں مجھے نہیں ملی میں نے اس کی کمپلین بھی لکھوائی تو کمپلین لکھوائے ہوئے مجھے تقریباً ایک ہفتہ ہو جائے گا لیکن اس کے بارے میں ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو مطلب یہ میں یہ کہنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ کی مطلب یہ اس کے بارے میں ابھی تک مجھے یہ بتائیے کہ ایکشن نہیں لیا گیا میں پریشان ہوا ہوں ایک ہفتہ ہو گیا پورا میڈم میں میں یہ بات تو ہر دفعہ کتنی دفعہ میں آ چکا ہوں تین چار چکر لگا چکا ہوں ہر دفعہ آپ یہی بات کہہ کے مجھے بھیج دیتی ہیں اور میں چلے جاتا ہوں یہ بتائیے کب تک میں میں کب تک پریشان ہوتا رہوں گا تو کب تک میں مطلب یہ کہ آپ کے پاس آتا رہوں گا آپ اپنی جاب جو ہے صحیح طرح سے کیجیے نا آپ مجھے میرے کام کو جلدی آپ کیجیے میں بہت پریشان ہو ریا ہوں میڈم میں کہیں آن جان نہ پا ریا میں کیسے جاؤں گا بنا بائک کے

نہیں میں نہیں میڈم میں مجھے نہیں پتہ آپ اس کو اس کا حل کیجیے اس کا نہیں تو میں آگے نہیں تو میں آگے چلے جاؤں گا میں آگے آپ کے آپ کے سینئر سے بات کروں گا پھر میں میں ایک ہفتہ سے بھی آپ کا یہی ڈائیلاگ سن رہا ہوں آپ ہر دفعہ مجھے یہی ڈائیلاگ سنا کے مجھے بھیج دیتی ہیں اب یہ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں اگر آپ اس پہ مطلب یہ تھوڑا سا اس کو دھیان سے نہیں لیں گی تو میں آپ کے سینئر سے بات کروں گا آن کے بس چلیے ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کی بات سے سیٹیفائی ہو جاتا ہوں میں چلے جاتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیے یہ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کے سینئر سے بات کروں گا ٹھیک ہے